हेलो हेलो हँ बाजथु हेलो हम घुमयके लिए आयल छियै बाजथु कतय केना बढ़िआँ कतय की छलै कतय कतय घुमबै कतय अररिया जिला घुमय लेल आयल छियै

ह्म्म हँ आओर कीसभ छै अररियामे बढ़िआँ बढ़िआँ बताय दिअ ने हमहूँ ओतहि जयबै ने हँ खान पान केना छै अररियाके हँ मनिहारा दोकान सभके बढ़िआँ कतय छलै हँ खेत खलिहानमे कीसभ उपजै छै अररियामे खेतीके कनि सभ सभ फसल उपजै छै हँ सुनै छियै भोलाबाबाके मन्दिर बड्ड सुन्दर छै अररिया जिलामे परसा हाटमे ह्म्म हँ ह्म्म ओतहि आयल छियै ने ओहि दुआरेसँ पूछैत छलहुँ ने जे कतय की बढ़िआँ छै से बताबू घूमब हमहूँ सगरो ह्म्म ह्म्म ठीके छै